म्हणजे पयलीं कशें आसतालें की आमी फोटो काडले मागीर ते आमी धुवपाक म्हण दिताले म्हणजे धुवन जाले की मागीर ते फोटो आमकां हार्ड कॉपी येताल्यो त्यो मागीर आमी आल्बम बिलबम घालून दवरताले आतां तशें ना आतां आमकां आल्बम बी करपाची गरज आसा अशेंय ना आतां आमचे आमी पेन ड्रायवर घालून दवरपाक शकता आतां गुगल ड्रायव आयला क्लावड आसा म्हणजे आमकां अशे फिजिकली हातान घेवपाक जाय म्हणून ना ते फोटोज आमी सॉफ्ट कॉपीनूय आतां दवरपाक शकता ती एक टॅक्नोलॉजी आयल्या मागीर फोटोग्राफी जाली की आमकां एडीट करपाचे आतां सॉफ्टवेर्स आयल्या बरे बरे टॅक्नोलॉजीचे ए आय सॉफ्टवॅर्स आयले आतां तातूंत फोटोज जे आसा ते आनी एनहेन्स जातात बरें दिसतात पळोवपाक म्हणजे पयलीं आमकां हें कांय ऑप्शन आसनाशिल्लें म्हणजे कितें तुजो कॅमेराचो किदं क्लॅरिटी आसा तीच लास्ट आसताली ताजेर आनी मागीर तुका कांयच चेंजीस करपाक मेळनाशिल्लें पूण आतां कशें जाला आतां तुका जाय तशें एडिट करपाक मेळटा ए आय आयला तातूंत तुका आनी एडट एडिटींग एनहेन्स जाता मागीर आतां तुमकां आमी पेनड्रायव्हान स्टोर करपाक शकता क्लाडाचेर स्टोर करपाक शकता मोर सेफर ऑप्शन्स आयल्यात आतां सो ते बरो इम्पॅक्ट जाला फोटोग्राफीचेर ताजो